जोंनि जायगायाव धोरोम फालिनायजों फालांगिफोरा थोंजोङैनो लोब्बा थाहैयो क्रिस्टमास आथ' गोजां बोथोर समाव जायो नालाय गोबां रोखोमनि गुदुं गुदुं गाननाय जोमनाय स्विटार लंफेन्ट बायदिफोरखौ नांगौ जाखायो आरो क्रिस्टमासनि थाखाय जानायाबो मोनसे आलदा गोजां बोथोरनि चिजोनेल मैगंफोरखौ गोबाङैनो बायो बे समाव हाय गोबां भेरायथिनि गोथाव गोथाव जाग्रा लोंग्राफोरखौ जों बे दिनावनो जायो बुंनो थाङोबा फालांगिफोरा फालांगियारिफोरा बे समाव गोबां मुलामफा मोनो जेरै जोंहानि गामियाव सासे मादै दं आरोना जाय दखना जि जोम दायो आर आरो स्विटार टफिफोरखौ उल खुन्दुं जों सुयो बेनि बे गानग्रा जोमग्रा बानायनायफोरा सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' गासैजोंबो बायजायो सिख्लाफोरनिया सिख्लाफोरनि रोखोमै दिजाइन खालामनाय जायो आरो सेंग्रा फोरनिया सेंग्राफोरनि रोखोमै दिजाइन खालामनाय जायो गुबुन गुबुन रोखोमनि खालामनानै फानो बे मादैया आरो जों बे समावनो बेनि बानायनाय गानग्रा जोमग्राफ्रा गोबां रोखोमै बायजायो आरो क्रिस्टमास समाव हेनक्राप्ट बानायनाय स्टार आरो माखासे जोंग्रा मुवाफोर जेरै केन्देल आरो लाइटफ्राबो गोबां रोखोमै नो बायजायो हर सयाव क्रिस्टमासफोरनि नुथायानो आलदा जाखायो आरो ना आरो आंनि फोथायनायाव बे खोथाया फैयो खि खोमसि समाव जोंनाय रिथि रिथा लाइटनि महरफोरा जोंनि गोसोआव जोंनो सोरां होयो जि जोजा जोंनो मोजां लामाखौ होयो आं बिखौनो फोथायो